जें हांव शिकलां ताच्या बद्दल हांव सांगूंक शकतां जें हांव शिकूंक ना ताच्या बद्दल हांव तुमकां म्हाजें ओपिनीयन दिवंक शकता बट म्हाजें ओपिनीयन करॅक्ट आसतलें हातून कांयच गॅरंटी ना आमच्या ल्हानपणान आमकां शेतकारपण जावं गोरवां राखप जनावरांक राखप वा धाकटी व्हडली बिजनस आयडियाज आमी आमच्या ल्हानपणांतले पयत आयल्या जेन्ना आमचे आजो आजी शेतांत वतालीं तेन्ना शेत रोवप शेत कसप कशें चलता तें आमी तांच्या बरोबर वोसोन बसून पयतालीं आनी ऑब्जर्वेशन करून आमी ह्यो गजाली शिकल्या हातूंत बुकीश नॉलेजूय अवेलेबल आसा पण बुकीश नॉलेज अवेलेबल आसता फक्त कॉलेज लेवलाच्या भुरग्यांक कित्याक फार्मींग स्कुल्स कॉलेज लेवलाच्या भुरग्यांक लागून आतां रिसंटली लाँच जाल्या फार्मींग कॉलेजीस आहा फार्मींग हेचेर आमच्या शेतकारपणाचेर भुरग्यांक शिक्षण दिवप चालू आसा आनी ही कॉलेज नाचुकता म्हाका दिसता ओल्ड गोवा ह्या वाठारान वसयल्ली आहा एक कसली कॉलेज जंय एग्रीकल्चरल स्टडीज करतात आनी थंयसर वचून भुरगीं शिकूंक शकता पण तीं ल्हानपणा पासून भुरगीं शिकून येना तीं भुरगीं जेंका शिक्षण ऑलरेडी प्रायमरी शिक्षण मेवळा टील टॅन्थ टुवेल्थ तीं भुरगीं थंयसर एडमिशन घेवन शेतकारपणाचें फुडें शिकपाक फुडलें शिक्षण घेवपाक फुडें वता पण ती धावी बारावीची पय जी पिराय आसता त्या पिरायेन तांकां शेतकारपणा कडेन आवड येवपाक जाय तेन्नाच तीं हो सब्जॅक्ट घेतलीं आनी ती आवड निर्माण करता आमच्या सरभोवतणीचो समाज आमचे आवय बापूय आमची फामील जितून आमी रावतात जर आमच्या फॅमिलीन शेतकारपण जावं गोरवां राखप जावं कोंबड्यो पोसप हे धाकटे धाकटे गजालींचेर जरी तर भार दिना वा ह्यो गजाली प्रॅक्टीस करिना आनी हांकां एक स्टिगमा म्हणून आमी जाणूंक लागले जाल्यार भुरग्यांच्या मनांत सुद्दां तो स्टिगमाच उरतलो तांकां अशें दिसतलें की ह्यो सगळ्यो गजाली खूब ल्हान आसता आनी हेज्या पेक्षा आमी ऑफिसान बसोन काम केल्लें बरें आनी खंय ना खंय जर अशें जालें जाल्यार भुरग्यांचो ह्या सगळ्या ऑक्युपेशना वयल्यान विस्वास उठ्ठलो आनी आमची फुडली पिळगी जी आहा ती ह्या ऑक्युपेशनान इंट्रस्ट घेवची ना जातून भुकमरीचो सुद्दां वेळ येवपाक फाटी ना आयज काल पोवपाक गेले जाल्यार चडशे लोक फार्मींग इंडस्ट्रीन इनवेस्ट करिना कारण जरी तर तूं शेत रोवपाक गेलो जाल्यार तुका आयज काल मॉर्डन टॅक्नोलोजी यूज करपाक जाय तुका ट्रॅक्टर जाले तुका झाडां रोवपाक लागून सुद्दां मशिनरी जा वापरुपाक पडटा जा तें पीक जें जाता तें पीक कापपाक लागून सुद्दां मशिनरी येयल्या त्या मशिनरीक तुका पयशे फारीक करचे पडटा तुका इनवेस्टमेंट करचो पडटा कामगारांचेर जे शेत राखतले जावं शेत रोयतले सर्टन अमावंट ऑफ रेनफॉल जालो जाल्यार तेन्ना तें शेत भोरोंक जाय तेन्ना तूं थंयसर आपली क रोवपाक शेत रोवपाक मेळटलें आनी तें रोवपाक लागून तुका मनीस हाडचे पडटले हाडून तांकां पे करून दिसवाड्याच्या अमाउंटान तेंकां पे करून चाव पाणी दिवन तुवें थंयसर काम करून घेवचें पडटलें तुवें तांच्या वयर उबें रावन हीं सगळीं कामां करपाक जाय आनी हीं सगळीं कामां करप खूब कठीण आसता एक सर्टन पिरियड ऑफ टायम आसता जेन्ना त्या वाडटा त्या आमच्या शेतांत ला कुशींनी आमच्या पिकां कुशीनी वीड्स येता अनवॉंटेड झाडां येता ती तेंचो न्युट्रिशन आख्खो आपूण खाता ती वीड्स काडपाक जाय तेका निडणी म्हणटा आनी ही निडणी करपाक लागून सुद्दां तुका वतान तापोन थंयसर वयचें पडटा आनी ती निडवणी करची पडटा तेन्ना जावन तुजी कणसां फुलता तेन्ना जावन तुजी झाडां फू बरीं व्हड जाता तुजें पीक जें आहा तें बरें लागता आनी हें पीक जरी तर लागलें तेन्ना सुद्दां जायते चॅलेंजीस आसता जे आमचे शेतकार भावंडांक फेस करचें पडटा तातूंत एक म्हणलें जाल्यार कणसांक जावं आमच्या शेताचे जी पय पिकां आहा तेका फ्लायज जावं कसलेय बीन इन्सेक्ट जे आसता जे जिवाणी कशी आसता तांक तांचो एक खतरो आसता ती तांकां खाता आनी आमचे शेत पिड्ड्यार करूंक शकता तांच्या कडून आमकां शेत वाचोवपाची गरज आसता ह्या ऑक्युपेशनांनी खूब रिस्क आसता जशीं जनवरां पोसता त्या जनवरांक सुद्दां पोस पोसतना आमकां खूब लक्ष दिवचें पडटा कशें कोंबड्यांक पोसचें तें खूब गरजेचें आसता तांचो जो एनवायरोमेंट आहा जंयसर तीं रावता जे घुडान तीं रावता तें घुड निवळ करपाक जाय आसता सो देट तांकां कसले दुयेंस जावच्यो न्हू तांच्या घुडा कडेन निगराणी दवरुची पडटा नाजाल्यार सोरोप जावं आनी कसले जिवाणें येवन तेंची तांत्यां खावंक शकता वा तांकां खावंक शकता हितून तांच्या जिवाक एक व्हडलो धोको आसता ता त्या पासून आमी आपल्या जनवरांक वाचोवचें पडटा तेन्ना जावन आमकां बरी पोल्ट्री जावं आमचे ताती जाली जावं दूद जाली आमकां मेळोंक शकता गायो बीन पोसतना आमकां गाय गोरवांचो गोठो धुवचो पडटा तेंकां न्हाणोवचें पडटा तांकां बरें भशेन दवरूंक जाय तीं जनावरां तेंकाय बीन तेंची फिलिंग्स आसता तेंकां घुडाक खुट्याक बांदलें म्हणुनूच जायना तेंचेर आमकां मोग घालूंक जाय आनी तेंकां सरभोवतणी भोंवडोपाक जाय तेंकां चोरोवपाक व्हरपाक जाय हितून एक तर म्हणल्यार तांकां आमच्या पेक्षा आमच्या जीव लागता आनी आमचो तेंचेर जीव लागता हितून ती आमकां लागून जेन्ना काम करता तेन्ना तेंकां कसलोच शंकोच उरना आनी ती जनवरां पुराय आपले जिवन आमचे बरोबर समर्पीत करता त्या जनवरां आमी रिस्पेद दिवपाक शिकपाक जाय जायते फावटी आमी पयता की गाय जावं बैल जाले तांकां जेन्ना पोसता तेन्ना गरम गरम सरयेच्या नंबरांनी तांचेर एक छाप मारतात ज्या छापाक लागून तेंची वळख जाता नो डावट थोडे जाण पिनिंनी तांचे कानांक प्लेटी कश्यो लायता जेंचेर नंबर बरयल्ले आसता जितून त्या गोरवांची वळख जाता पूण हें कितलें दुखदायी आनी कितलें दर्दनाक जावंक शकता कितले मनीसपण आमचें हाल्ला की आमी जनवरांचेर इतले क्रूरता दाखोवंक शकता हें आमकां समजून येना आमी ह्यो गजाली समजपाक जाय आनी आमी हाचेर एक ल्हान भुरग्यांक सुद्दां हाका लागून एक सेंसिटिविटी ह्या जनवर जनवरांक लागोन आमकां तांच्या मनान तयार करून घेवपाक जाय आमच्या सर भोंवतणी धाकटी धाकटीशीं सुद्दां कामां जे लोक करता ते खूब कश्टांनी करता तांची जीण आमच्या पेक्षा खूब डिफिकल्ट आसता आमकां लागून एक वेळाचें जेवण अफोर्ड करप व्हडली गजाल न्ही बट तांकां लागून खूब डिफिकल्ट जावंक शकता त्या वेळाचेर तेका लागोन आमी आपल्या भुरग्यांक ही गजाल शिकोवपाक जाय की कोणूय मनीस जावं तो जुनरी भाकर खावं जावं तो बासमती शीत जेव पूण तो मनीस तो मनीस त्या मनशाक मनीसपणान लेखपाक जाय त्या मनशाक फावो तें तो रेस्पेद दिवपाक जाय आनी ही गजाल जेन्ना आमी आपल्या भुरग्यांक शिकयतली तेन्ना आमचो समाज फुडें सरतलो आमी हे धाकटे धाकटे जे ऑक्युपेशन आमच्या सरभोंवतणी करता त्या लोकांक आमी बरें लेखूंक जाय जो मनीस आमच्या दारान कचरो सुद्दां उबारता तो जरी कचरो उबारचो ना जाल्यार आमकां त्याच कचऱ्यान त्याच घाणीन रावचें पडटलें ही गजाल आमकां आपलें लक्षान दवरुपाक जाय ताका पयशे दिले म्हणून काम थंयसर सपाना ताका देव बरें करूं थँक्यू जावं सॉरी ह्या उतरांनी सुद्दां आमकां लेखपाक जाय कारण तोयी मनीस ताज्या जिवान जिवनान जायते त्रास आसता तो आमच्याक चड घाण सद्दां उबारता आनी तो आमच्याक चड दुख्ख सोंसता आपल्या संवसारांत आपल्या जिणेंत आमी ह्यो गजाली सोजमोन घेवंक जाय आनी आमी तेंकां रेस्पेद दिवंक जाय कारण तांकां रेस्पेद फावो जाता अशे तरेन आमी आपल्या भुरग्यांच्या मतीन एक बरी रेस्पेदी मनीस मनीसपण राखफी एक इमेज रेडी करूंक शकतले जितून आमचो फुडली जी पिळगी हा ती बरी जावंक पावतली आनीक फळार जावंक पावतली